असांजे ठाणा जे सभिनि खां वॾो धंधे जो शहर उल्हास नगर चयो वेंदो आहे उल्हास नगर जा ॿ मार्केट ॾाढा दुनियां में फेमस आहिनि हिकु त आहे जींस मार्केट ॿियो आहे गाउन मार्केट पहिरीं त हितां जो माल त सॼी दुनिया में वेंदो हुयो पर अॼकल्ह तमामु चटोभटी थियण जे करे जाम माण्हू ईहोई माल ॿियनि शइरनि में बि ठाहिन थिया ऐं सस्ते में विकिणनि था पर उहे ईह ॻाल्हि न था समझी सघनि कि जेको माल उल्हास नगर में ठहंदो आहे उहो ॿिए किथे बि ठही न सघिंदो आहे छाकाणि त हितां जो कपिड़ो ई अलॻि आहे ऐं हिता जे माण्हुनि खे उहो धंधनि जो ॾाढो वॾो सुठो ज्ञान आहे की असांखे कहिड़ी शइ कीअं तरीक़े सां ठाहिणी आहे पहिरीं त असांजे उल्हास नगर जो धंधो ॾाढो सुठो हूंदो हुयो पर हाणे वक्त सां इहो धंधो जाम ढलजी वियो आहे ऐं इन ॻाल्हि जी माण्हुनि खे ॾाढी टेंशन आहे ऐं असांजे ठाणा में ॿियो धंधो सभिनि खां फ़ेमस आहे वड़ा पाव जो जेके अञा ताईं बि जाम महाराष्ट्रीयंस विकिणींदा आहिनि ऐं ईहो धंधो त ईअं आहे की लॻभॻि जेको बि ठाहिंदो आहे उन जो हलंदो ई आहे